हेलो हमको सम सब्ज़ी खरीदना है कौन कौन सब्ज़ी है जैसे पटल है जैसे पटल है जैसे पटल है कदुआ है भिंडी है कलइया है टमाटर है हाँ जैसे करेला है भिंडी है कद्दू है कितना है लेना है अस्सी रुपये पटल कितना है पटल कैसे है चालीस यह पटल कैसे है चालीस रुपया अच्छा और टमाटर कितना है एक किलो लेना है

घर में ये परिवार काम है तब इसीलिए तो लेना पड़ता है तो हमको कोनो बिजनिस करना है हमको तो खरीदना है खाना है अच्छा हाँ हाँ हमको अथी दुका बेचना नहीं है हमको करना है हमको तो खाना है खरीदना है खाना है अच्छा जैसे करैला है भिंडी है और टमाटर है पटल है हाँ आते हैं